لکھنے کا سب سے مشکل پہلو میرے لیے ہمیشہ کہاں سے آغاز کروں رہا ہے اکثر خیال ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے مگر پہلے پہلا جملہ اتنا سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دل میں بہت کچھ ہے مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان مصنف کے بلاک یا تخلیقی بلاک کا شکار ہو جاتا ہے تخلیقی بلاک ایک ایسا مرحلہ ہے جب دماغ خالی سا محسوس ہوتا ہے لکھنے کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن نہ کوئی نیا خیال آتا ہے نہ کوئی خاص موضوع اکثر یہ بلاک ذہنی تھکن دباؤ یا خود پر ضرورت سے زیادہ تنقید کے باعث ہوتا ہے میں نے اس پہ قابو پانے کے لیے چند طریقے اپنائے ہیں سب سے پہلے میں خود پر دباؤ نہیں ڈالتا کہ مجھے فوراً کچھ شاندار لکھنا ہے میں بس لکھنا شروع کر دیتا ہوں چاہے وہ جتنا بھی عام یا سادہ کبھی کبھی ایک عام سا جملہ ہی تخلیقی بہاؤ کو جنم دے دیتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کچھ وقت کے لیے لکھنا چھوڑ کر کوئی کتاب پڑھتا ہوں یا فطرت کے قریب جاتا ہوں جیسے کسی پارک میں بیٹھ کر مشاہدہ کرنا نئے مناظر اور آوازیں دماغ کو تازہ کرتی ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود پر بھروسہ رکھا جائے ہر لکھنے والے کو کبھی نہ کبھی تخلیقی رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے مگر جو اس سے گزر جائے وہی اصل مصنف بنتا ہے